एक बार तऽ अंगूरके पेड़ लगएबो कयले रही तऽ समझु कि बहुत आदमी कहलक कि लगाबह बहुत बढ़िऑं होइ छै तऽ लगा देलीह लेकिन मट्टीके कारण तऽ किछु बढ़लक आगे मतलब एक हाथ डेढ़ हाथके करीबमे पत्ती ओकर ऊपर गेलक लेकिन बड़ा कठिन भेलक बढ़ते बढ़ते बढ़लक लेकिन ओ पेड़ जइसे कामयाब न भेलक ओ पेड़के ठोर बहुत मेहनत करैके पड़लक बहुत मेहनत करैके पड़लक मेहनत करते करते समझु कि कए दिन पानि भी डाललियै पेड़के मतलब फुहारा जइसे कि पोटाश वोटाशके जे सभ पड़ै छै सभ देलीह ईसभ कामयाब न भेलक करलाके बाद तऽ कए गोटा कहलक कि एकर मट्टी अपना इधरके ठीक न है यहाँ ई अनार उनार अथि अंगूर वंगूर यहाँ न फड़ी अपना इधर जइसे है आम है लीची है ओकरा बादमे शाक सब्जी घिउरा झुंगनी है तऽ ओकरा सभके समझु कि सुक्खल रहलक गर्मी रहलक जादा तऽ पानि उनि डाललीह सुबह शाम तब पेड़मे फेर हरिअरी आ गेलक तऽ पौधा कामयाब भेलक तऽ ओहिमे घिउरा झुंगनी फल फूल मतलब खूब बढ़िऑं से फड़लक आ ओकरा बादमे समझु कि कोइ भी चीजके जेकर अथि है पेड़ पौधा गर्मी जादा जैसन हो गेलक समझु पानि डालैके पड़लक जादा पानि अगर भी हो गेलै बरसातमे तऽ मतलब सभ कठुआ जा गेलाके बादमे वही पेड़ पौधा जे है से लरम होके गलऽ लगैया तऽ वो भी नष्ट हो जाइया एहिके चलते मतलब पेड़ पौधा जे है से मट्टीके कारण से सुरक्षित रहैया जौन जगहके जौन पेड़ पौधा लगाबैके है जइसे शाक सब्जी रोपैके है तऽ वो आसानी से मतलब मट्टी डाल दु पानि सुबह डालू फेर मतलब पेड़ पौधामे हरियाली आ जाइ फेर मतलब शाक सब्जी घिउरा झुंगनी फेर अच्छा ढङ्ग से फड़ै लगलक इसभ चीजके जानकारी अब मट्टीके सही है आ जे बाहर वाला चीज है जइसे संतोला है अनार है सेब है अंगूर है इसभ यहाँके मट्टी सही न है एहिके चलते ई यहाँ कामयाब न हो रहल है बिहारमे आ समझु बिहारमे खेतीबाड़ी है तऽ समझु कि सब्जी वब्जीके विषयमे बहुत अच्छा ढङ्ग से भेलक गर्मीके कारण होलक जादा धूप पड़लक तऽ पानि डाललीह पानि पर मतलब हरिअरी एलक तऽ पेड़ पौधामे फूल खिललक फेर सब्जी वब्जी खूब बढ़िऑं से भेलक फेर मतलब जादा गर्मीके कारण से पानि उनि पड़ियो गेलक तऽ अच्छा भेलक जादा पानि बाढ़ ऊढ़के समयमे एलक तऽ गलै लगलक तो भी नष्ट हो जा रहल है